माछ मारैसँ पहिले हमसब जाल होइ छै एक महजाल होइ छै एक छोटासा जाल होइ छै एक घुमौआ जाल होइ छै जकर हमसब उपयोग करै छिए माछ मारै घरिमे तऽ ओहि लऽ कऽ जे छै माछ मारै घरिमे बड़ा पहिले जाल नावके नावपर जाल लोड करै छिए नावपर लोड करैके बाद ओकरा छै दस आदमी पाँच आदमी रहै छै सब मिलकऽ ओकरा गिरेलहुँ पहिले नदीमे या पोखरिमे गिरबैके बाद ओकरा छै चारू साइडसँ गिरबैत गिरबैत बहुत टाइम लागै छै गिरबैमे गिरेलहुँ फेर एक एक आदमी छै ओहिमे रस्सी रहै छै देल ओकरा फेर घिचलहुँ सब मिलकऽ घिचैके बाद जे छै बहुत घिचैके बाद ओ धीरे धीरे नजदीक आबै छै नजदीक आबैके बाद फेर ओकरा छै मछलीके हमसब बहुत नजदीक आएल तब मछलीके कोशिश केलहुँ जे पार्ट बाइ पार्ट निकालैके कियाकि एकबेरमे पूरा जाल नहि खीँचि पाबै छिए हमसब बहुत बड़ा जाल रहै छै तऽ ओकरा धीरे धीरे घिचलहुँ तऽ सब ओहिमे किछु नहि किछु आएल फेर ओकर बाद उपयोग करै छिए जालके जेकि एक जाल होइ छै कएक प्रकारके जाल होइ छै एक छोटा मछली फँसबैके जाल होइ छै जेकि ओहिमे छोटा मछली फँसै छै एक बड़ा मछली फँसबैके जाल होइ छै एक जेकि छोटा एक मीडियम मछली जेकि कब्बै उबै छै सिँङ्गही छै एक एक होइ छै महाजाल जेकि समुद्रमे गिराएल जाइ छै ओकरा आओर ओकर बाद एक होइ छै ओसब तऽ बहुत बड़ा जाल छै तऽ ओ ओकरा बारेमे हमरा ओतेक जानकारी भी नहि छै लेकिन ई एक होइ छै सिक्रेटरी जाल आओर ई कहै छै घुमबैवला जाल जेकि घुमाकऽ फेकै छिए ने तऽ ओहिमे मछली जे छै आबि जाइ छै तऽ मछली फँसि जाइ छै ओहिमे तऽ ओहिमे जे छै इएहसब चीज छै आओर मछलीके जे छै फँसबैके इएहसब तरीका छै ओकर बाद सब मिलिकऽ दस आदमी रहै छै ओ एक साइडसँ अथी केलक फेर ओकरा जे ओकर बाद जे अगर कोनो कचरा आओर अएलै ओकरा निकालिकऽ फेकै छी अभी किछु दिन पहिले ही हमसब ई चीजके उपयोग केलिए हँ जालके मछली मारैके लिए मछली मारलिए फेर ओकरा एक पोखरिसँ दोसर पोखरिमे देलिए तऽ एहि लऽ कऽ जे छै मछली मारैमे बहुत मेहनति छै बहुत कठिन छै ओकरा मारैकेलिए बहुत परिश्रम करऽ पड़ै छै आओर बहुत टाइम लागै छै ओकरा निकालैमे एकाध दुइ घण्टा तीन घण्टा आओर बड़ा जाल रहै छै तऽ बेसी भी लागि जाइ छै आओर बहुत मेहनति ओहिमे बड़ा बड़ा मछली भी आबै छै तऽ एहि लऽ कऽ जे छै कि कहै छै आओर जालके भी उपयोग करै छिए छोटा जाल होइ छै जाहिमे कि कि सिँङ्गही आओर एक होइ छै घुमबैवला जाल जेकि घुमेलहुँ ने तब ओ जे छै फँसै छै ओहिमे घुमौआ जाल